तो आज हम स्ट्रीमिंग और विडियो सामग्री के बारे में बात करेंगे कि गेमिंग उद्योग को इस ने किस प्रकार प्रभावित किया है तो आज हम बताएंगे जैसे आज कल बहुत सारी तकनीकें चल गई हैं पहले के ज़माने में लोग क्या है कबड्डी वग़ैरह और ऐसे खेल बहुत सारे खेलते थे कबड्डी हुआ क्रिकेट हुआ लेकिन आज कल ऐसा आधुनिक युग आ गया है कि एक खेल को अपने उँगलियों के माध्यम से खेल सकते हैं वो भी इंटरनेट के द्वारा अपने मोबाइल के ज़रिए अपनी टी वी के पहे अपने रिमोट से बा काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं आज कल की जो प्रक्रियाएं हैं और जो आधुनिक विज्ञान है इतना आगे बढ़ चुका है कि हम सब चीज़ कर सकते हैं जैसे बहुत सारे चैन अपने टी वी पर देखेंगे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो कि विडियो स्ट्रीमिंग करते हैं खेलो को ले के और काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बढ़ चुका है इनका हम जैसे एक खेल है पबजी जो काफ़ी ज़्यादा युवाओं में फैला हुआ है बच्चों तक में फैला हुआ है तो ये विडियो स्ट्रीमिंग के अंतर्गत आता है इसके ज़रिए हम बहुत सारी विडियोज़ खेलते हैं अपन मोबाइल पर अपन उंगलियों के माध्यम से इसको गेम को खेलते हैं और इसको अपन टी वी पर भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और टी वी पर भी बहुत सारे गेम के लिए विडियो स्ट्रीमिंग टूल्स हैं बहुत सी सारी चीज़ें है जो अलग अलग माध्यमों से चलाई जा रही हैं तो हम इन चीज़ों पर देखना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान कितना आगे बढ़ता जा रहा है कि पहले के ज़माने में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी और अब घर बैठे ही हम अपना अपने कमरे में बैठे ही अपना मनोरंजन कर सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए इंटरनेट के माध्यम से तो ये सब विज्ञान की तकनीकें हैं और विडियो सामग्री स्ट्रीमिंग ये सब गेम उद्योग ये सब आज कल प्रभावित होते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं इस लिए गेमिंग गेमिंग में ये विडियो सामग्री और स्ट्रीमिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है